आजकलके बच्चा किरकेट नहि खेलै छै गेन्द नहि खेलै छै गुल्ली डण्टा नहि खेलै छै सुबह उठै छै नहबै छै धोबै छै चलि जाइ छै इसकुल इसकुलसे आबै छै चलि जाइ छै ट्यूशन पढ़ैले आओर ओकर बाद गेम खेलैत रहै छै मोबाइलपर बुतरू बेमार पड़ैत रहै हइ दौड़ैके धुपैके पहिला खेलके कोइ महत्ते नहि दै छै इहएसब नहिए खेलै छै तऽ बुतरूके दिनराति मोबाइल रखै छै मोबाइलमे आब पता नहि कि होबै छै नहि होबै छै खेलकूदके कोइ महत्ते नहि दै छै